जों बोसोर गोदानाव संक्रान्तिखालि जों बेरायहैयो मोनसे हाजो दं आरो मन्दिर भगबानफोरनि आबै आबौ नारजां बोराय आरो नारजां बुरै बे हाजोनि नामा हाजोआव जों बेरायो संक्रान्ति दिनाव माने आबै आबौआ बै मानसिनि गोथां देहायाव गाखोनानै आतमा बे आबै आबौआ गाखोनानै सानसेखालि ओरैबायदि फोरमायलांदों माने बिसोरखौ फुजा होदोंमोन आरो बे आबै आबौखौ फुजा हैनो थांनायाव बिदिनो खेराइबाय फुजा होबाय अनस्राबाय बे आबैआ आबौआ गाखोनानै मानसिनि देहायाव गाखोनानै आतमा बायदि जानानै गाखोनानै माने बुंबाय आरो आबौआबो जौ लोङो आबैआबो जौ लोङो सानसेखालि आबौआ फोरमायना होलांबाय नैलै फिसौफोर आं गोदो नोम्बैखौ नोम्बैआ मानि थाखाय गाहायाव थाफैनांदों आंजों गोजौ हाजोआव थाफैनो मोनाखै नोम्बैखौ नारजि ओंख्रि संनो रोङैनि गाहायाव जोख्लाय हरदां बुरैया जा बायदि दुद्रुयै दुद्रुयै दुद्रुबोनानै हाजोनिफ्राय दुद्रुबोनानै गाहायाव थाबथा फैबाय बेबो हायाव गोग्लैजोबखिसै हादाबाव थाफै थायाखिसै दाउज्ला गेसेरनायजों थाबथानायजों जाबाय बिदि होननानै फोरमायलांबाय आबौआ ओमफ्राय आबैआ बुंदों सानसेखालि नै फिसौफोर फुजा होनो फैयोब्ला संक्रान्तिआवसो फैनांगौ संक्रान्तिआवबो जों संक्रान्तिआव फुर्ति लायो मोसायो मुसुरो संक्रान्तिखालिसो जोंखौ फुजा होफैयोब्ला लोगो मोनगोन एक थारिखावथ' जों थाखाया जेरै मानसिफ्रा मुनुस मायाफ्रा जों बेरायो बेबायदिनो जोंबो बेरायो पिकनिक जायो पार्टि जायो गिदिङो बिदि होननानै फोरमायलांदों आरो आबैआ